हैलो जी मैम मैं हरि बाई बोल रही हूँ जी मैम बोलिए हलो जी मैम आपने कॉल किया है आप कुछ इन्फॉर्मेसन देना था क्या जी मैम जी मैम जी मैम मैम आपकी क्लास एक अप्रैल से लगेगी मैम आपकी कोचिंग टाइमिंग का प्रतिक्षण टाइमिंग क्या रहेगी मैम आठवें दिन से तो मैम मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि हम गाँव से आते हैं तो हम इतनी जल्दी नहीं निकलना हो पाता है और मैम साधन वगैरह का भी एक घंटे लेट आने में और मैम स्टार्टिंग से लेने में क्लास वगैरह प्रशिक्षण लेने में फ़िर मेरा आधा छूट जाएगा तो आप थोड़ी लेट नहीं कर सकते हैं दस बजे के समथिंग से मतलब स्टार्टिंग जी मैम मैम अगर जी हाँ जी मैम मैम आप ओके मैम आपकी फीस क्या रहेगी पंद्रह सौ रुपये मैम और भी बच्चे आते हैं क्या अकेले को ट्रेनिंग देंगी आप मुझे या क्योंकि मैं दो दो तीन लोग साथ में रहते हैं तो थोड़ा अच्छा हो जाता है जी मैम जी मैम एक साथ मैम हमको फुटबॉलिंग फुटबॉल खेलना एण्ड प्लेग्राउंड पर सिखाएँगी अवेलेबल छोटा मोटा प्लेग्राउंड होगा उस पर ही ट्रेनिंग कैसे करवाएँगी जी मैम मैम कितने जी मैम जी मैम आप मतलब हम कितने दिन में लगभग प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा प्रशिक्षण कितने दिन में लगभग पूरा हो जाएगा एक महीने से छः महीने तक जी मैम प्रैक्टिस के ऊपर ओके ठीक है मैम मैम अभी आपकी क्लासें लगातार स्टार्ट एक अप्रैल से हो रही है मैम एक अप्रैल से हो रही है तो मैं एक अप्रैल से ही कंटिन्यू कर दूँगी बट बट मैम मैं अभी मतलब स्टार्टिंग में एक दो दिन मैम थोड़े लेट ही आ पाऊँगी जी मैम मैम कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना